हैलो हां जी सर मिगी ओह् टिकट चाहिदी हवाई ज्हाजै दी सर ओह् मिली जाह्ग ते सर इत्थै बोला दे जम्मू तू असें जाना दिल्ली जाना सर जी हां जी होर कन्नै केह् ओह् रेट किन्ना केह् पैसा कन्नै केह् स्हाब कताब हां दो बंदे आं अस चार साड्डे चार बजे तक

ठीक सर जल्दी कश जल्दी करेओ 'इयां ठीक ऐ सर जी सर